جی ہاں وقت کے ساتھ ساتھ خواتین کا کردار واضح طور پر تبدیل ہوا ہے جہاں پہلے عورتوں کا کردار زیادہ تر گھریلو دائرے تک محدود تھا آج وہ تعلیم طب قانون میڈیا سیاست کاروبار اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں بھی نمایاں نظر آتی ہیں شہروں میں خواتین یونیورسٹیوں دفاتر عدالتوں اور اسپتالوں میں فعال نظر آتی ہیں دیہاتی علاقوں میں بھی اب لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے حالانکہ رفتار نسبتاً سست ہے